नई ड्रॉइंग जो जे को तरीक़ो आहे असां पंहिंजे मन जो कोई थोरो सो कंदा आहियूं ऐं अगरि कोई शइ नथी समुझ में अचे त असां सोशल मीडिया में ॾिसंदा आहियूं थोरो सो ऑनलाइन ॾिसंदा आहियूं कि किथे कहिड़ी शइ कीअं थिअणु खपे या फिर अगरि हुन में बि असांखे ठीकु सां नथो समुझ में अचे त असां साम्हूं उहे शयूं रखी करे हुनखे अहिड़ो असां एक्सप्लेन करण जी कोशिश कंदा ऐं उन्हीअ खे पंहिंजी हुन ड्रॉइंग में उतारण जी कोशिश कंदा ऐं ऐं हालु फिलहालु त असां पंहिंजे ॿारनि सां वेही करे ड्रॉइंग ठाहींदा आहियूं उन्हनि जे इस्कूल जे मुताबिक़ि उन्हनि जे सब्जेक्ट जे मुताबिक़ि जे का उन्हनि जे इस्कूल में हली रहिया आहिनि जे का कॉम्पिटिशन हली रहिया आहिनि इन्हनि सां